وعلیکم السّلام و رحمتہ اللہ و برکاتہ جی کون جی ہاں میں سیمانچل ایجنسی سے بول رہا ہوں بتائیں کیسے فون کرنا ہوا جی اچھا اچھا جی ہاں ویسے پورنیہ بہت اچھی جگہ ہے گھومنے کے لیے بھی تو کہاں ہیں آپ کیسے آ رہے ہیں

جی جی میں آپ کی بالکل مدد کروں گا آپ پانچ ساتھی آ رہے ہیں تو ابھی کہاں ہیں آپ کٹیہار اچھا جی تو وہاں سے آپ کے لیے بس سے بہت سارے بس فراہم کر دیں گے ہم کال کر دیتے ہیں ان کو اور جو ہے کہ یہاں کی فیسسز کچھ زیادہ ہیں تو میں کال کر دیتا ہوں اور جو ہے کہ آپ میں پورنیہ میں آپ کا ویٹ کرتا ہوں تو آپ آ جائیں کرایہ ایسے ہی کچھ زیادہ نہیں پانچ سو چھ سو کا کیا ہے پورنیہ مناسب لگے بھائی کو دیکھتے ہوئے ہر آسمان کی بات وہاں ایسا ہی ہے تو بہت ساری جگہیں ہیں گھومنے کی آپ کو اچھی اچھی جگہیں دکھائیں گے اور اور دیگر کوسی ندی ہے ادھر جہاں پہ لوگ بہت ہی شوق سے آتے ہیں لوگوں کے بہت سے یہاں پہ بھیڑ لگی ہوتی ہے تو آئیے آپ کو ہم پورنیہ کا سیر کرائیں گے

ہاں پورنیہ کا لال قلعہ مشہور ہے ایک جو ہے کہ اولڈ سا پیلیس ہے جو کہ پھر بھی لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں بہت ہی پرانا قلعہ ہے مشہور ہے تو آئیے ہم آپ کو وہاں کی بھی سیر کرائیں گے جی پورنیہ اس کے بعد ہم آپ کو ہم کرتے ہیں پھر جی